भोपाल ज़िले में कई सारे स्थानीय और परोपकारी सामु सामुदायिक संगठन हैं जो एक कई तरीक़े से अंतर लाते हें वे कई कारणों का समर्थन भी करते हैं और वे समुदाय में सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं और हमारे आस पास एसे कई सारे वृद्धाश्रम बच्चों की देखभाल पालन पोषण ग्रह भी है जहाँ पर हम वृद्ध लोगों को या बच्चों को रख सकते हें जिनके कोई माँ बाप वग़ैरह नहीं है और जहाँ पालन पोषण वग़ैरह होता रहता है उन सब के लिए वहाँ पर जो लोग बेघर परिवारों से निकल आते हें मतलब जिनको बेघर कर दिया जाता है वहाँ इन घरों में उनकी देखभाल की जाती है उनका पालन पोषण किया जाता है और जो कुछ लोग बड़े बड़े लोग रहते हैं जो वो यहाँ पर दान दे जाते हें या कुछ संगठन के थ्रू आ जाता है जैसे सामुदायिक संगठन तो इन सब चीज़ों से काफ़ी मतलब काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है ओर इन लोगों की मदद भी हो जाती है क्योंकि इन लोगों के पास कमाई का भी कोई ज़रिया नहीं रहता है तो इनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है ख़ासतौर पर खाने पीने का और साथ ही इधर कई सारे ऐसे संगठन भी है जैसे कि आराधना कला केन्द्र आलोक आस्था लोक कल्यान समिती ओर जी डी मेमोरिया वेलफेयर सोसाइटी इस टाइप से कई सारे संगठन यहाँ पर भोपाल में खुले हुए हें जो इन लोगों की मदद करते हैं